हा पॉलिसी एजेंट आम तौर ते असांजी क्षेत्रीय भाषा में शरतनि खे सम्झाईंदा आहिनि पॉलिसी एजेंटनि जा रोल अलॻि अलॻि देश में शझर में ऐं एरियनि में अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे खेत्र जी भाषा जो ज्ञानु हूंदो आहे उहे माण्हुनि सां सूठा सबंध रखी ऐं उन्हनि जी मदद कंदा आहिनि हाणे दस्तावेज़नि जी ॻाल्हि कयूं त उओ पंहिंजे मथां हूंदो आहे पाण कहिड़ी जॻह ऐं माण्हूअ खां दस्तावेज़ ठाहिरायूं था ऐं माण्हूअ ते भरोसो करणु जेरो आहे के न इलाही दस्तावेज़ सहुलाईअ सां मिली सघनि था ऐं इलाही दस्तावेज़ ठहिण में जाम देरि लॻे थी दस्तावेज़ ते भरोसो करण जे लाइ बि जाम संस्थाऊं ऐं अधिकारीअनि सां मिलिणो पए थो अधिकारीअनि सां मिलण में बि इलाही देर लॻे थी